हॅलो आं आं प्रतिक्षा घट घट तूं कशें आसा खूब तेंपान आं ओके फोण्या खंय खंय रावला तूं आं ओके म्हणजे जाग्याचें नांव सांगूं शकता आनी थंयसान तुका लागीं कितें पळोवपाक मेळटलें तें हांव तुका मागीर सांगपा शकतलो म्हणून आं फोण्या म्हणजे सिटी एरयनूत रावला तूं ओके सिटी एरियेन जर सकयल्या बस स्टँडा कडेन थंयनच्यान लागीं तूं थंय रावलां न्ही जाल्यार तुका थंय थंयच्यान तुका किदें देवळां बी तशीं पळोवपाक जाय

ओ ओके जर तूं बस स्टँडाच्या थंय लागीं रावलां न्ही जाल्यार पणजे वचपाच्या वाटेक खूब बसी वता त्यो बसी घेवपाक शकता तूं जर तुज्या कडेन स्कुटी बिटी जर तशें कांय ना तुजो पर्सनल भोंवपाक तुका ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार नाल्यार बस स्टँडा कडल्यान थंयच्यान तूं ऑटो सुद्दां करूं शकता पणजे वता त्या वाटेक तुका मशीदूय मेळटली गोंयची ती सगळ्यान पोरणी मशीद साफा मशीदींत ती वाटेक बस स्टँडा कडल्यान एक दोन मिनटां सुद्दां आसचीना कमी आसतली आनी गर्दी बिर्दी थंय कांय आसना ती पळोवपाक शकता तूं प्लस ती ती ए एस आय प्रोटेक्टेड लॅडमार्क तो सो ती बरी मेनटेन बी ती बरी केल्या आनी थंयच्यान तूं फुडें वता तेन्ना मागीर तुका फमागुडी तूं वचूं शकता पूण तें देवूळ तें ओल्ड अशें न्ही तें पोरणें आनी फर्मागुडेच्यान तूं फुड्या जी ई सी रोड आसा पळय तो थंयच्यान वेलगांव वतना थंय लक्ष्मी नरसिवाचें देवूळ आसा ते सारकें म्हणजे पोरणें देवूळ म्हणजे आर्किटेक्चर बी बांदावळ बी ताजी सारकी पोरणी ते हांगासल्यान खूब जाणां मँंगलोर बी गेल्ली न्ही तो तां तांचो तो कुळदेव तीं येतात थंय तर थंय जर तुका वचून अशें म्हणजे मेंगलोरी कोंकणी बी आयूकताय जाल्यार तुका लक्ष्मी नरसिंवाच्या देवळान चल थंयच्यान मागीर लागींच माळशेचे आसा मंगेशी आसा एकी अशी तुका दोन दोन पांच पांच मिनटाच्या हाजेर अंतराचेर आसा ती सगळीं देवळां ती सायडीन ती तूं पळोवंक शकता लायनीन मेळटली तुका ते गर्दी तुका मंगेशीच्या देवळान आ आसूं येता एक वेळ लक्ष्मी नरसिंवाच्या देवळान तुका थोडें आसतले चड गर्दी ना तें मात्शे सायडीक पडटा न्ही कडेक पडटा आं ओके तूं नागेशी वटेन जर वता न्ही जाल्यार थंय आसा दोन देवळां नागेशीचे आसतलें आनी बांदोडेच्या म्हालक्ष्मीचें आसतलें आनी नागेशीच्यान फुडें आमी कवळ्यां वतना आनी एक सायडीक रोड गेला थंय रस्त्या वयल्यान वयर वता जाल्यार एक चॅपल आसा थंय वयर ते चॅपेला वेयल्यान तुका फूल फोणेचो व्यूव मेळटलो तेंशें दोंगरार आसा वयर रोड आसा ते बांदून हय ना गाडी वता गाडी सुशेगाद वता एक पांच मिणटान पावता वयर आनी चॅपल मात तें बंद आसता दिसता पूण भायलाल्यान तुका तो व्यूव जाय जाल्या पळोवंक मेळटलो बरें आं हॅलो सांग आं आं जेवपाक तुका पॅनरुमा बी तशें वचूंक मेळटा नाल्या तुका जर लिस्ट जाय जाल्यार हांव तुका आमी वॉट्सएप करता सद्द्या हांव मात्सो गडबडीन आसा हांव तुका एक दोन मिनटांनी करूं कॉल चलता चलता बरें बरें वॅलकम बाय